گلا خراب ہو تو ہم کرتے ہیں گرم پانی کرتے ہیں اس میں تلسی ڈالتے ہیں شکر ڈالتے ہیں نمک ڈالتے ہیں اس کو گرم گرم کر کے ہم پیتے ہیں کہ گلا خراب نہ گلا خراب ہو گیا تو ہم گرم پانی کر لیتے ہیں گلگلا کرتے ہیں کہ ہم ٹھنڈی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں ٹھنڈی چیز نہ کھاتے ہیں کہ میرا گلا خراب ہو ٹھنڈی چیز کھانے سے میرا نکصان ہو جائے اسی لیے ہم نہیں کھاتے ہیں مطلب گرم پانی کر لیں گے پانی ڈال کے گلگلا کریں گے کہ میرا جلد سے جلد گلا خراب ٹھیک ہو جائے گلا خراب نہ ہو اسی لیے ہم سوچتے ہیں کہ میرا گھر والی مطلب جو کیا زائے تو ہم تو گلا ٹھیک کرنے کی وجہ سے مطلب پرہیز کرتے ہیں کہ میرا طبیعت ٹھیک ہو گلا خراب نہ ہو گلا خراب ہوگا تو ہم یہی سب نہ کریں گے گرم پانی کریں گے پھر اس میں نمک ڈالیں گے گلگلا کریں گے کہ میرا جلد سے جلد گلا ٹھیک ہو جائے گلا گلا ٹھیک ہو جائے تو میرا آواز صحیح نکلے گا گلا گلا سے ہم کو مادھوری مطلب اچھا سا آواز نکلے گا گلا ہم کو نہ خراب ہو گلا اگر جو خراب ہو گیا تو ہم ٹھنڈا چیز سے بچیں گے ٹھنڈا چیز نہ کھائیں گے ہم تلسی ڈالیں گے اس میں شکر ڈالیں گے پانی ڈالیں گے نمک ڈال اس کو گرم کر کے کھائیں گے پئیں گے پانی کہ گلا میرا ٹھیک ہو جائے